हां भाई इत्थै सारे रौंह्दे किट्ठे रौंह्दे गुज्जर बक्करबाल आदमी इन्सान हिंदू मुस्लम जेह्के बी हैन सारे किट्ठे गै रौंह्दे स्पोकन डोगरी बी बोलदे गोजरी बी बोलदे ओह् ओह् सारा किश बोलदे जेह्के डोगरे न ओह् डोगरी बोल्ली जेह्के गुज्जर न ओह् गोजरी बोल्ली ठीक ऐ मी इंटरैस्ट ऐ इत्थै कोई कोई किश निं करदा ऐ कोई किश बी बोल्ली सकदा ऐ कोई किसै ई मतलब रोक टोक निं ऐ कोई कास्ट आह्ले सिस्टम निं ऐ इत्थै न कोई लैंग्वेज आह्ला कोई सिस्टम ऐ मतलब अपनी मर्जी कन्नै कोई जो मर्जी करी सकदा इत्थै मतलब जिन्ने बी लोग हैन मजे कन्नै गै सब किश करी सकदे एह्दी कोई टैंशन गै निं ऐ इन्नी